हेल' आदा आं मैया नोंनि दखाननिफ्राय मोनसे बडि अवाश लाबोनाया जोबोर मोजां आरो ना बेखौ फुखांनायनि उनाव आङो आंनि स्किनखौहाय जि मोजां मोन्दों आंनि स्किना जोबोद गुरै जादों मोजां जादों आङो जि मोजां मोन्दों